हलो नमस्कार सर हाँ जी रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ हाँ जी अच्छा आपको खाने में खाना चाहिए हमारे यहाँ पर कई प्रकार का खाना मिलता है जैसे जैसे आप रोटी आलू परांठे गोभी परांठे और दही बड़े भी मिलते हैं चाउमिन बर्गर पेटीज ऐसी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं आपको क्या चाहिए पिज़्ज़ा मिल जाएगा सर पिज़्ज़े में सर तीन प्राइस चल रही हैं एक तो सौ रुपये का एक डेढ़ सौ का और एक ढाई सौ रुपये का मतलब सौ वाला तो सर छोटा है साइज़ छोटी है सौ वाले में मसाले भी कम डाले जाते हैं और जो ढाई सौ वाला हाँ हाँ सर क्या है मसाले कम डाले जाते हैं फ़र्क तो इतना ही यहाँ सर रोटी एक ही प्रकार कि मिलती है आटे की नहीं वह अभी एवेलेबल नहीं है सर सब्जी सर मटर पनीर मिलती है और सब्जी में गोभी आलू टमाटर दही बड़े और दाल टिक्कड़ भी मिलते हैं हमारे यहाँ पर हाँ स्पेशल दाल टिक्कड़ हाँ जी मिल जाएंगे स्पेशल दाल टिक्कड़ उसके प्राइज़ भी अलग है सर नही सर ताज़ा ही होती हैं आप ऑर्डर दोगे हम आपके सामने उसको बनाएंगे हाँ जी सर वैसे आप मेरा रेस्टोरेंट आठ बजे सुबह खुलता है और रात के आठ बजे ही बंद होता है तो आप बता दें हाँ जल्दी आना पड़ेगा आपको हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी आप कितने भी बंदे आ सकते हो हाँ तो आप मतलब आपको खाना रेडी चाहिए या आकर बनवाओगे उसके लिए सर आपने एक घंटे रुकना पड़ेगा क्योंकि खाना बनने में टाइम भी लगता है हाँ तो ऐसा करना अब जब घर से चलो न तो उस टाइम मेरे को कॉल कर देना हाँ आप आओगे हाँ आप आओगे आपको खाना तैयार मिलेगा हाँ पार्किंग की सुविधा है हमारे पास और टेबल भी काफ़ी सारी हैं और सर हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है पानी भी आर ओ वाला मिलता है पानी में भी कोई कीटाणु वगैरह नहीं होते पानी भी शुद्ध होता है सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं हाँ सर आपको मीठा खाने के लिए आइस क्रीम भी मिल सकती है मिठाई भी ऐसे काफ़ी प्रकार के पकवान मिल सकते हैं चॉकलेट भी है हाँ जी आपको आइस क्रीम भी मिल जाएगी और सब कुछ मिल जाएगा जो मीठा आप खाना चाहते हो हाओ ठीक